हमरा इधर रोजीरोटी बिजली पर निर्भर करै छै पहिलेके पहिले रहै छलै हमसब तऽ नहि जानै छियै की मम्मी दादी सब कहै छै जे पहिले लालटेम डिबिया मोमबत्ती से सब जगह पहिले लाइटके बिजलीके ब्यवस्था थोड़ा भी नहि छलै आब इधर आके बिजलीके व्यवस्था भेल भेलै हन पहिले फिर जेनरेटर भी छलै अभी भी जेनरेटर छै हमरा सबके घरमे अछि बिजली छै बिजली अबै छै कटै छै एहन कोनो कोनो दिन रहै छै जे पूरा पूरा दिन कटले रहि जाइ छै तऽ हमसब पावर हाउसमे फोन करै छी तब फिर वहाँ से लाइट आबै छै तऽ हमरा घरमे फिर बहुत पंखा टी वी फ्रीज हूँ सबकिछु रहै छै आओर चीज इमरजेन्सी लाइट भी छै आओर नहि रहै छै लाइट तऽ फिर

इमरजेन्सी बला ओ सब जलाबै छी ओहो से नहि तऽ लालटेन रहै अभी भी लालटेन छै ओ जलाबै छी इएह इएह सब रहय छै जे घरमे हमसब जला पहिलेके जबानामे तऽ मोमबत्ती रहै लालटेन डिबिया ई सब जरबै छलै तऽ हमसब या अभी भी बिजलीके ब्यवस्था भऽ गेल छै तऽ तऽ हमसब अपन लाइट पंखा ई सब यूज करै छी अभी तऽ ओतेक बिजली नहि जाइ छै लेकिन कहियो कहियो चलि जाइ छै बिजली तऽ रहै छै तऽ हमसब अपन पहिले की होइ छलै जे लाइट कटै छै तऽ पढ़ैमे दिक्कत भऽ जाइ छलै तऽ सब मोमबत्ती डिबिया जलाके पढ़ै छलथि हमसब तऽ अभी लाइट छै तऽ फिर लाइट जलाके पढ़ै छी हम फिर अपन पढ़ै छी तऽ फेर अपन लाइट रहैया तऽ फिर कभी लाइट कटि जाइया तऽ अपन यहाँ पे थोड़ा थोड़ा समस्या बिजलीके भी रहै छै एहन नहि छै जे पूरा बिजली ठीक ठाक चलै छै बिजलीके समस्या तऽ रहै छै बहुत रहै छै ताहिमे ओ कभी कभी एगो ओ होइ छै जे कहियो एक दू दिन कटले रहि जाइ छै फिर आबै छै तऽ फिर हमसब फिर अपन अपन काममे रहै छी फिर यो भी अहाँ ई ई बात तऽ छै हमरा इधर रोजीरोटी बिजली पर निर्भर करै अछि किएकी ई सब अपन अपन जबतक किछु कमाएत जबतक किछु कमाय नहि होतै तबतक ओ बिजली ई बिल केना भड़ेतै आहाँके तऽ रोजीरोटी बिजलीपर जरूर निर्भर करय अछि किएकी सबसऽ यहाँ पे कुछ भी रोजीरोटी बिजलीए पर निर्भर करय अछि